भारतके अन्य राज्यसँ सांस्कृतिक तुलना भारतमे भारतमे जे छै हिन्दी भाषा बोलल जाइ छै गुजरातमे गुजराती भाषा बोलल जाइ छै कुल मिलाके हमे अठाइस गो राज्य छै ओकराबाद गुजरातमे गुजराती बोलल जाइ छै गोवामे कोलंकी कोंकणी बोलल जाइ छै दिल्लीमे हिन्दी बोलल जाइ छै हरियाणामे हिन्दी बोलल जाइ छै उत्तर प्रदेशमे हिन्दी बोलल जाइ छै जम्मू कश्मीरमे कश्मीरी बोलल जाइ छै झारखण्डमे हिन्दी बोलल जाइ छै कर्नाटकमे कन्नड़ बोलल जाइ छै केरलमे मलयालम बोलल जाइ छै ओकरबाद मध्य प्रदेशमे हिन्दी बोलल जाइ छै महाराष्ट्रमे मराठी बोलल जाइ छै मणिपुरमे मणिपुरी बोलल जाइ छै मेघालयमे खासी बोलल जाइ छै मिजोरममे मिजो बोलल जाइ छै नागालैण्डमे नागालैण्डके जे लैंग्वेज रहय छै ओ बोलल जाइ छै इंग्लिश उड़ीसामे ओड़ीसा बोलल जाइ छै पंजाबमे पंजाबी बोलल जाइ छै राजस्थानमे हिन्दी पंजाबी दोनो बोलल जाइ छै सिक्किममे नेपाल नेपाली आओर हिन्दी दोनो बोलल जाइ छै तमिलनाडूमे तमिल आओर तेलांगनामे मतलब तेलांगनामे तेलंगनो बोलल जाइ छै आओर तमिलनाडुमे तेलांगना बोलल जाइ तेलांगना तमिलनाडु दोनो त्रिपुरामे बाङ्गला बोलल जाइ छै उत्तर प्रदेशमे हिन्दी बोलल जाइ छै भोजपुरी बोलल जाइ छै आओर उ उत्तराखण्डमे हिन्दी बोलल जाइ छै पश्चिम बंगालमे बाङ्गला ई सब बोलल जाइ छै आओर जे कि सबसँ अलग छै हमर भारत देश जहाँ कि हिन्दी बोलल जाइ छै यहाँके मतलब अच्छा अच्छा अथी रहबो करय छै भाषा ओकरबाद वहाँ किछु जेना हमे आर भारत आरके जाइ छी ओन्ने जम्मू कश्मीर या अदर कहीँ घुमय लए जाइ छी तऽ उ जे उसब बोलय छथिन हमे आर हुनकर भाषा नहि समैझ पाबय छियै हम जेना हिन्दी भाषा बोलल जाइ छै बहुत किछु राज्यमे जेना अभी हम बतेलहुँ किछु राज्यमे हिन्दी बोलल जाइ छै आओर किछु राज्यमे जब हिन्दी बोलल जाइ छै तऽ हमलोग समैझ जाइ छियै कि हँ हिन्दी ईसब एना बोललखिन हेँ लेकिन अन्य जगहके तेना ते तेलांगनामे गेलियै तेलगु भाषा बोलल जाइ छै तऽ हमरा सबके हिन्दी भाषा अबय छियै भारतके छियै तऽ हम सब हिन्दी भाषा यूज करय छियै हमसब हिन्दी भाषा बोलय छियै तऽ हमरा अते तेलाङ्गनी छै भाषा नहि